हैल्लो हां जी अच्छा उ'ऐ अस फिरदे गै रौंह्दे चौह्बी घैंटे पढ़ने गी आक्खो पढ़दे निं हां कम्म फिरदे रौंह्दे लूर लूर फिरदे रौंह्दे कुत्ते आह्ला लेखा चलो कोई नेईं दिक्खने आं संभालने आं दिन्ने आं थोह्ड़ी दरंड द्रुंड हां ठीक ऐ